वर्सुकी जात्रा आनी भुरगेपणांतल्यो यादी म्हणटा आसतना जीव खूब उत्साकृत जाता मन मेकळेपणान खंय तरी ओडटा आनी ह्यो यादी कळत ना कळत तकलेंत रिगतात जात्रा म्हणटा आसतना वेगळ्या वेगळ्या देवी देवाच्यो उत्सव याद येता तेच प्रमाण म्हज्या चड आवडीची जात्रा ती बाळ्ळीची देवी फातर्पेकान्न आनी कुंकळकान्नीची जात्रा जंय हांव ल्हानपणांत म्हज्या आजी आज्या बराबर उमेदीन वताले जंय तांचे बराबर भोंवपाक वेगळीच उमळशीक आसताली ही जात्रा वर्साचे पयले खेपेक जाता ती म्हणल्यार जानेवारीच्या म्हयन्यान अमाशे येता हांगा भारताचे वेगळे वेगळे लोक देवीचो आशिर्वाद घेतात जात्रा जरी गोंयच्या लोकांक लागून जाली तरी विंगड विंगड राज्यांचे लोक हांगा एकवटान भाग घेतात जरी हांव म्हज्या जाणट्या वांगडा गेल्लें तरी ताचे वांगडा भोंवपाक खूब आवडीचे ताचे वांगडा ही फेरी भोंवप खाजें घेवप खूब तरेच्यो यादी ही जात्रा हांव म्हज्या जिवितांत विसरची ना अशी जात्रा